हमरा सबके छैठ पाबनि होइ छै छिट्टा बिनल जाइ छै ओ छिट्टा बिननाइ एगो बड़ पैघ कलाकारी होइ छै जे बीन पड़य छै छैठ पाबनिमे ओ छिट्टाके काज होइ छै चौरचन पाबनिमे डाली बिनल जाइ छै जेकि बाँससँ बनायल जाइ छै आओर ओ बड़ पैघ कलाकारी होइ छै ओ कलाके सराहना करबाक चाही ओ बहुत नीक चीज छै छिट्टा बिनल जाइ छै कोनिया बिनल जाइ छै सूप सूपक काज सेहो होइ छै आओर ई सबके काज जे छै से पाबनिमे होइ छै जेना छैठ पूजामे होइ छै तकर बाद चौरचन पाबनिमे डालीके काज सेहो होइ छै अइ प्रकारे बहुते जगह जे छै एक पर एक कलाकार छै जैमे छिट्टा बिननाइ सूप बिननाइ कोनिया बिननाइ बड़ पैघ कलाकारी छै जे सब नहि कऽ सकइए